ग्रामीण लोकके जीवनमे खेलके महत्व पहिलुका आदमीसभ कबड्डी बहुते खेलै छल आओर कबड्डी हमहूँसभ पहिले खेलै छलहुँ हमरोसभके बहुत अच्छा लगै छल खेलैमे एहिसँ जे छै शरीरक फिटनेस बनल रहै छल आओर बहुते बहुते प्रकारके खेलसब खेलै छलहुँ जइसे कुश्तीसब किरकेटसब आओर आब जे छै जे कबड्डी हमरासभके गाममे ओतेक आदमीसभ नहि खेलैए आओर कुश्तिओ ओतेक आदमीसभ नहि खेलैए पहिलुका आदमीसभ बड़ ईसब खेल ओकरासभके बहुते पसन्द छल ईसब खेल बड़ खेलै छल कुश्ती भऽ गेल कबड्डी भऽ गेल ईसब पहिनुका आदमीसभ खेल बड़ खेलै छल आबके आदमीसभके एक्केटा खेल पसन्द अइ ओ किरकेट अइ किएकि आबके आदमीसभ किरकेट बहुते खेलैए आओर आबके आदमीसभ जे छै कबड्डी कुश्तीसबमे ओतेक ओकरासभके रुचि नहि अइ

हमहूँसभ जे छी पहिले कबड्डी खेलै छलहुँ जे बात छै लेकिन आब हमहूँसभ कबड्डी कुश्तीसब नहि खेलै छी हमरोसभके ओहिके प्रति इन्टेरेस्ट हटि गेल अइ हमहूँसभ आब जे छै किरकेटे खेलै छी आओर किरकेटे हमरोसभके नीक लगैए खेलैमे पहिले हमसभ छोट छलहुँ तब हमसभ कबड्डी खेलै छलहुँ आओर कुश्तीसब करै छलहुँ आब धीरे धीरे पैघ भेलहुँ तऽ कबड्डी कुश्ती खेलनाइ हमसभ छोड़ि देलहुँ